मैं प्रकाश बेड़ा मैंने एक डिलीवरी बॉय से कूलर मंगवाया था जो किसी कारणवश ख़राब आ गया और उसमें कई प्रकार की बाय मिस्टेक जैसे मोटर है कूलर की मोटर है कूलर का फेन है वह वाल्टी है वह ख़राब निकली है इसीलिए हमें डिलीवरी बॉय का व्यवहार भी पसंद नहीं आया बदतमीज़ी से बात भी कर ली उसने ये चीज़ें हमे पसंद नहीं आई डिलीवरी बॉय की आगे उसने पेमेंट लेते टाइम अपनी जो कम्पनी का क्यू आर है उसपर ना करवा के अपने ख़ूद के क्यू आर पर करवाता है वे पेमेंट और बदतमीज़ी से बात भी करता है लेकिन किसी कारणवश हमारे भी उसके साथ में बहसबाज़ी होरा थ हो जाती है लेकिन फिर भी हम उस चीज़ से उस चीज़ को लेकर एग्री नहीं होते क्योंकि उस चीज़ जो हमारे पास में डिलीवरी होकर वह चीज़ आई थी वह चीज़ सही भी नहीं थी प्लस जो हमारे चीज़ में हमारे पास में जो चीज़ आई थी वह अदर चीज़ एक्सचेंज होकर आई थी क्योंकि जो हमने चीज़ मंगवाई थी वह अलग थी और जो डिलीवरी बॉय लेकर आया था वह अलग थी इसीलिए हमने उसको यह चीज़ एग्री नहीं की कि हमारे पास में यह चीज़ होनी चाहिए जबकि हमने तो यह ऑर्डर करवाई थी फिर भी किसी कारणवश अगर वे लाता है यह चीज़ करता है तो हम उस चीज़ उस चीज़ को लेकर एग्री नहीं होते चाहे कैसा भी हो कैसा भी नहीं हो लेकिन डिलीवरी बॉय हमें यह चीज़ नहीं कह सकता यह चीज़ नहीं बोल सकता क्योंकि हम उस चीज़ को लेकर किसी प्रकार से कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते दूसरी बात यह है कि डिलीबरो डिलीवरी बॉय आता है हम उसको एक्स्ट्रा चार्ज भी दे चुके हैं जबकि उसको हमे ओपन करके दिखाना भी चाहिए नहीं हम बोलते हैं तो दिखाना भी चाहिए यह चीज़ सारी करनी चाहिए लेकिन हमने हमारे पास में यह चीज़ नहीं की इसीलिए हम उस चीज़ से एग्री नहीं है